बचपन कोला मिगी एह् आदत ऐ कि क्योंकि करना मैं बड़ी पसिंद रुट्टी बनांदी ही बड़े प्यार कन्नै बनांदी ही मिगी बड़ी पसंद ही ते लाई अऊं मेरे बच्चे आखन लगे मड़ी मम्मी बड़ी शैल रुट्टी बनानी में बड़ी शैल रुट्टी बनानी मतलव अपना कम्म शुरु करी लेआ रोजगार शुरु करी लेआ की मीं बड़ी पसिंद ही में एह्दे च करदे करदे में मतलव मिगी बड़ा इयां पैसा कमाने दी मतलव इयां आदत होई कि अऊं एह् कम्म करां मीं पैसा अवै में केह् कीता कम्म एह् में रुट्टी बनानी शैल शैल रुट्टी बनानी ते मैं मिगी मतलव इयां बड़ी होई ऐ कि मिगी पैसा अवै में शैल रुट्टी बनानी पैसे लगी पेई अऊं कमान मीं बड़ी इयां खुशी होई घरे आह्ले बी आखन लगे गूं बड़ी शैल रुट्टी बनान्नी दिक्खां तुगी किन्ना फायदा होइया तूं अपना रुजगार चलाई लेआ मिगी एह्दे च बड़ा फायदा होआ ते फ्ही में केह् कीता अऊं बनान लगी मेरे घरे आह्ला बड़ा खुश होआ दिक्खां तूं इन्नी शैल रुट्टी बनान्नी ते किन्ना रुजगार मतलव बधाई लेई साढ़ा कारोबार चली पेआ ते घरे आह्ले आक्खा दे मड़ी तू बड़ी ओह् ऐं भाई तूं शैल बना नी ते अस बड़े ओह् आखन लगे तूं इयाै कम्म कर में बनांदे बनांदे फ्ही दूरा दूरा मतलव आन लगी पे कम्म में चली पौना सारै जाना कम्म करना में मतलव मेरा इयां चली पेआ रोजगार चली पेआ फ्ही ते मेरी भैना बी खुश होइयां मेरी मां आखन लगी मड़ी नीलमा तूं किन्नी ब्हादर ऐं तूं दिक्खां मतलव शुरु कोला आदत ही भाई एह् रुट्टी शैल बनांदी करदे करदे सौह्रै आई गेई तू बड़ी शैल लगी बनान फ्ही तुगी एह् आदत होई फ्ही तूं कुतै कुतै लगी पेई जान बनान लगी रोजगार बधान लगी मीं पैसा लगेआ औन एह्दे पैसे कारन मेेरे सारे खुश होन लगे भाई तूं दिक्खां साढ़ै मतलव कारोबार बधाई लेआ मेरे बच्चा बी खुश होन लगी पे में शैल जाना जित्थें जाना उत्थें मत्सव में शैल मतलव ठीक कम्म चली पौना मेरा में शैल बनाना शैल मीं पैसा लगी पेआ औन में एह्दे कारन में मतलब सारे बच्चे बी पढ़ाए हैं लखाए शैल स्कूलें पाए मतलब मिगी पैसा आया में शैल बच्चे पढ़ाए लखाए ते मिगी बड़ा इयां होई खुशी होई हैं मेरी मां बी खुश होई आखन लगी दिक्खां साढ़ी कुड़ी केह् ही ते केह् बनी मतलव इन्नी शैल मैह्नत करदी ऐ मैं मैह्नत करनी ते मतलव शैल कम्म करना मेरे में बच्चे बी पढ़ाए घरेआह्ले बी मदद होई मेरी मेरी बच्चे बी होए बच्चे बी आखन लगे मम्मी दिक्खां तुस किन्नी मदद करदे ओ साढ़ी तुस किन्ना शैल कम्म करदे हैं शैल रुट्टियां बनांदे जंदे जित्थें तुसें आर्डर आवै तुस जन्नियां करनियां कम्म करनियां मेरे बच्चे बी बड़े खुश होइये सस्स बी होई सस्स आखन लगी तूं जा तूं अपना कम्म कर अपना कम्म सम्भाल ते अस अस करी लैन्ने आं घरे दा तूं मतलव असें मदद हेई जंदी तेरी तू बड़ा शैल कम्म करनी में फ्ही बड़ी बड़ी शैल रुट्टियां बनानियां जाना सारैं मतलव होई जाना में सारें घरे आह्लें बड़ी मदद होई हैं में खुश मेरी भैनां आखन लगियां माए नीलमा तूं केह् ही कुत्थें पुज्जी ऐं मड़ी तुगी कि'यां तुगी बनाना आई मैं आखेआ मिगी इयां मतलव में इक द'ऊं थाह्रैं कम्म कीता मिगी इ'यां होइया मेरा बधदा बधदा मिगी इयां फिर होइया भाई में आखेआ बनाई लैन्नी में कम्म करना मीं चस्का पेइया भाई में कम्म करना में ओह् होना मतलब उत्थें जाना उत्थें करी लैना कम्म हैं मिगी बड़ा इयां फायदा होआ में सारे बच्चे बी अपने सारे मेरी भैनां आक्खन लगियां दिक्खां मड़ाी दिक्खां तूं ठीक करनी बड़ा शैल हैं कम्म करनी ऐं मिगी बड़ा होआ भाई खुशी सारे खुश होन लगे सस्स बी मां बी आखन लगी मड़ी तूं बड़ी शैल कम्म करनी ऐं हैं में इक दिन केह् कीता मीं दूरा दूरा आर्डर लगी पे औन में रैस्टोरैंट खोह्लेआ उत्थें मतलव सब चीजां बनानियां रैस्टोरैंट बनाया हर इक चीज़ बनानी रुट्टियां बनानियां सारी चीजां जे अवै मतलव एह् बनाने मतलव नयूडल बनाने मैह्गियां बनानियां हैं चिप्स मैह्गियां बनानियां नयूडल बनाने एह् बनाने आलू टिक्की बनानी फ्ही समोसे लगी पेई बनान फ्ही मीं मतलव बड़ी पसिंद में चा समोसे बनाने फ्ही में केह् कीता कन्नै समोसे चा बी रक्खी लेई चाह् बी लगी पेई बनान हौं मतलव सारे सारे पसिंद करन लगे भाई उत्थें बड़ी शैल चीजां बनदियां में केह् कीता रुजगार खोह्ल्ली लेआ शैल चीजां रैस्टोरैंट मेरा चलदा चलदा बड़ा चकोआ में शैल कम्म पाया में नमीं नमीं चीजां लगी पेई बनान कदें समोसे बनाई लैने ते इयै मतलव मिट्ठियां सेवियां मतलव एह् समोसे पकौड़े बनाई लैने पनीर आह्ले पकौड़े बनाई लैने हैं मतलव मेरा कम्म शैल चली पेआ में केह् कीता चाह् बी रक्खी लेई सोह्ड्डा बी रक्खी लेआ शैल मतलव अपना कम्म करी लेआ मेरी सस्स आखन लगी तूं घरा कोई फिकर नी कर बच्चें घर अस अस सांम्भी लैन्नेआं तूं अपना कम्म दिक्ख में मतलव बड़ा इयां बड़ा होइया इस कम्मै च मिगी चस्का पेई आ में लगी पेई बनान हैं बड़े खुश होए सारे आक्खन लगे माए कत्थें कुत्थें कुत्थें पुज्जी क्योंकि नें कम्म करदी ही मिगी बड़ा शुरु कोला शौक हा ते में भाई पैसा जरिया अवै कुदै दा बी में बड़ी मैह्नत करनी उट्ठियै जाना सवेरै उट्ठियै घरा दा बी करना उत्थैं करना फ्ही जाइयै उत्थें मतलव में अपनियां रैस्टोरैंट खोह्ल्ली लेआ शैल कम्म करन लगी पेई नमें नमें कम्म कड्डने नमें नमें कम्म शैल कम्म मेरा होन लगी पेआ हैं सारे खुश होए आक्खन लगे दिक्खां मड़ी तूं बड़ी मैह्नत करनी हैं एह्दे कन्नै में बच्चे बी कुदै कुदै पजाए घर बी बनाया चीजां बी बनाइयां घरे दियां बड़ियां चीजां लेइयां हैं फ्रिज्ज तक्कर ले घरे दे लमारियां लेइयां घर बी थोह्ड़ी मती ममद बी कीती घर बी बनाया हैं ते मिगी भाई मिगी बड़ा शौंक हा शुरु कोला अऊं घर बनां एह् बनां फ्ही में अपनी कम्म खोह्लेआ ते फ्ही मिगी उत्थुआं बड़ा फायदा होआ कि भाई हैं किश अज्ज किश मिगी मड़ा बड़ा फायदा होआ क्योंकि में बड़ियां चीजां घरे दियां बनाइयां मिगी बड़ा शौक हा मेरियां स्हेलियां बी आक्खन लगियां माए तूं दिक्खां कुत्थें पुज्जी में आखेआ अऊं बड़ी मेह्नत करनी ते फ्ही मैह्नत करो ते सब किश थ्होंदा फ्ही मैं उट्ठियां जाना भाई मेह्नत करनी स्हेलियां बी आक्खन लगियां दिक्खां मड़ी फ्ही भैनां बी आक्खन लगियां भरज़ाइयां बी भैनां बी परज़ाइयां बी आक्खन लगियां मड़ी तूं किन्ना किश किन्नी मैह्नत करनी में भाई शैल मैह्नत करनी मिगी फायदा होन लगा नोहाड़े कोला नमें नमें रैस्टोरैंट खोलदी गेई मिगी होर बड़ा फायदा होआ में कम्म बधाया अपना बड़ी होर चीजां बधाइयां पाइयां मिगी बड़ा फायदा होआ मिगी मेरा शौक हा शुरु कोला भाई किश करां अऊं ते में अपना शौंक पूरा कीता फ्ही अऊं जेह्ड़ी नमीं नमीं लगी पेई बनान शैल सारा मिगी शुरु कोला शौंक हा फ्ही सारे खुश होन लगे दिक्ख भाई एह् किन्ना शैल चीजां बनांदी ऐं हैं सारे मिगी बड़ा फायदा होआ उस्सै चा यानि में अपने घरै आह्लें बी मदद दित्ती हैं घरै आह्ले बी मेरै ओह् कीता भाई मिगी अपने मिगी उनें बी मदद दित्ती उनें आक्खेआ भाई दिक्खां मेरी मदद करा दी जिन्ना में जुड़दा में दित्ता उनें बी पैसा दित्ता हैं मेरा बड़ा बड़ा शैल कम्म होआ मीं बड़ा शौंक हा ते एह् ऐ के भाई में सारे बच्चे बी स्हेलियां बी आक्खन लगियां मड़ी तूं असें बी दे में उनें बी मदद दित्ती थोह्ड़ी मती कम्म कीता शैल कमाया ते जे जे मेरा मन करदा हा में शैल चीजां बनांदी गेई नमीं नमीं चीजां बनानियां शैल शैल बनाई हनाइयै ओह् करना मिगी बड़ा शौंक हा शुरु कोला ते होर फ्ही एह् ऐ कि